کسی بھی خاندان میں مرد اور عورت کا بہت اہم رول ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی خاندان ہو اس میں مرد کے لیے اپنے کام ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے اپنے کام ہوتے ہیں اور ہر ایک کام کو اپنے کام کرنے کی ذمےداری ہوتی ہے خاندان میں مرد اور عورتیں کام کی تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کا لڑائی جھگڑا یا فساد نہ ہونے پائے جیسے کہ کھانا بنانے کے کا کام گھر کی ذمےداریوں کا کام گھر کی صفائی کرنے کا کام عورتوں کے ذمے ہوتا ہے اسی طرح سے کمانے کا کام یا سودا لانے کا کام یا بازار جانے کا کام مرد حضرات کا ہوتا ہے ان رولوں کے ارتقاء کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں پردے کی اندر رہ کر کرنے والی ہوتی ہے وہ عورتوں کے ذمے ہوتی ہیں اور اگر باہر جانا ہو اس طرح سے اور بھی دیگر ذمےداریاں نبھانی ہوں تو اس کے لیے مرد حضرات کا اپنا ایک اہم رول ہوتا ہے اور اگر کوئی اپنے رول سے تجاوز کر لیتا ہے یا اپنے رول یا اپنی ذمےداری کو نہیں نبھاتے ہیں تو پھر گھر میں لڑائی جھگڑا یا فساد ہونا ایک لازمی بن جاتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بھی اپنے خاندان میں اس طرح کے رول اور اس طرح کے ذمےداری نبھانے کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ بن سکے اور ہمارا خاندان ایک اچھا اور نامور خاندان بن سکے